खेती के क्षेत्र में इच्छुक लोगों को हमें सलाह देना अच्छा लगेगा क्योंकि वे हमारी सलाह से फिर आगे बढ़ सकते हैं तो यदि आप किस कृषि क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अपको इंजीनियरिंग कोर्स के बाद नौकरी के अच्छे विकल्प प्राप्त हो सकते हैं एग्रीकल्चर फ़ील्ड में डिप्लोमा या बी टेक के बाद जॉब जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा प्रोजेक्शन डिग्री यानी एमेक एम टेक करके भी आप सभी इस फ़ील्ड में विसे विशेषज्ञ बन सकते हैं इसके अलावा जैविक और संस्थनीय रूप से प्राप्त खाद उत्पादों की माँग बढ़ रही है जिसके जिसका मतलब है कि छोटे स्थानी खेतों की अवश्यकता है कृषि में करियर करियर बनाना बनाकर अपना इच्छुक नौकरी सुरक्षा के साथ एक स्थर स्थिर करियर में करियर के लिए ख़ुद को स्थापित कर रहे हें कृषि आपके भविष्य का करियर विकल्प होना चाहिए मुझे कृषि को करियर के रूप में चुनना बेहद पसंद है इस इस प्रकार कृषि एक स्थिर और अव अव अवश्यकता उद्योग है जो विविध करियर के अवसर अच्छी नौकरी सुरक्षा और समाज और परियावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का मौक़ा प्रदान करती है